औ आंनि जिउनि राहाया मोब्लिबनि सायाव आबुङै सोनारो आथिखाल मुगाया मोब्लिबनि समनि मुगा मोब्लिब गैयाबा जोङो जेखौबो खामानिखौ जों मावफुंनो हाया फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम जोेङो मोब्लिबनि सायाव सोनारनांगौ जायो जेरैहाय टिभि मबाइल आरो बेबायदिनो दै बोखांनाय आरो बेबायदिनो इनभारटारफोराव जोङो चारजिं खालामनो थाखै जोङो मोब्लिबखौ नांगौ जायो नाथाय जोंनि जिउ राहाया आबुङै मोब्लिबनि सायाव सोनारोब्लाबो जेब्ला बे मोब्लिबा आबुङै जोंनियाव सौफैया अब्ला जोंहा गोबां खस्थ' जायो मानोना आथिखाल मुगाया साइन्सनि मुगा बे मुगायाव साफ्रोमबो मानसिया बिजि साफ्रोमबो मानसिया गुबुन गुबुन खामानिफोराव नांथाबनानै जिउखौ दानो गोनां जादों बेबादि बेलायाव दसे सम कारेन्ट गैयाब्लाथाय जोंहा गोबांथार खस्थ' जायो कारेन्ट गैयाब्लाथाय जोंहा जेबोआनो राहा थाहैया जेरैहाय जि सुनाय संनाय आरो बेबायदिनो आबादा आबादारिफोरा आबादाव दै होनाय बेफोराव जोङो गोबांथार मोब्लिबखौ जोङो नांगौ जायो नाथाय जेब्ला मोब्लिबा थाङो अब्ला जोंनि खामानि मावनाया जोबोद उसुबिदा जायो खायफा दुब्लियाव आबाद मावनाया अखा मोनै समावहाय मोब्लिबनि गोहो थाहैयैयावहाय दैफोरखौ बोखांनो हाया आरो जोङो आथिखालाव गासैबो इनभारटारफोरखौहाय बाहायनानै जोङो जिउ दायो फरायसाफोरा लेखा फरायो आरो खामानि दामानि मावग्राफोरा कम्पिउटाराव लेपटपआव गोबां खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोंहा मोब्लिबनि गोनां जायो बेबायदि समाव जोङो इनभारटारखौ बाहायो नाथाय जेब्ला जोंनि मोब्लिब राहाया एबा कारेना मोजाङै फैया अब्ला जोङो बे इनभारटारफोरखौहाय जोङो चारजिं खालामनो हाया आरो चारजिं खालामनो हायाब्ला जोङो साननै सानथामालागै कारेन्ट फैयाब्ला गामि ओनसोलफोराव जोंनि रां रा थानायनि राहाया जोब गोबां खस्थ' जाहैयो बेनिखायनो बे मोब्लिबा जोंखौहाय मोजाङै होबाय थायाब्ला जोंनि दैलि लाइफयावहाय साफ्रोमबोनि जिउ फारियाव गो गोबां मानि गोनो गोथो लाबोयो एबा खहा खालामो मानो होनोब्ला जोङो बे मोब्लिबनि सायावनो आबुङै जोंनि सोनारनाय जेरैहाय जेब्ला मोब्लिबा गैया जायफोरनि न'फ्राव इनभारटार गैया बिथांमोनाबो मबाइल बाहायनाय गामि गफायाव बेबादिनो बायदिसिना मोब्लिबजों मावनाय खामानिफोरा थाथ'नांगौ जायो बिनिखायनो बे मोब्लिबा जोंनि जिवावहाय गोबां गोनांथार आरो बे मोब्लिबा थानायनि थाखायसो दोनै बुहुमा गोजौवाव दावगालांनो हादों मोब्लिब थानायनि थाखाय जोङो मावनांगौ खामानिफोरखौ जोङो आबुङै मावफुंनो हादों आरो मोब्लिब गोहोनि गेजेरजों जोङो गोबांथार खामानिखौ जाय खामानिफोरखौ जोङो आखाइजों मावनानै गोबाव सम लायोमोन बेफोर खामानिफोरखौ जोङो थाबैनो मावनो हादों संनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय थानाय अदेबानि स्कुटि सलायनायफोरावबो जोङो मोब्लिब गोहोनि गेजेरजों जोङो सोनारनो गोनां जादों मानो होनोब्ला जेब्ला जोंहा मोब्लिब गोहोआ गैया पावारा गैया अब्ला जों गारि सालायनोबो हाया आरो बेबायदिनो जोङो टम टम सलायनायफोरखौ जोहो बुंनो हायो आथिखालाव मोब्लिब गैयाब्ला बे टम टम सालायनायफोराबो बिसनि खामानिया थाथ'नो गोनां जायो दा बे मोब्लिबा बेनिखायनो जोंनि सानफ्रामबोनि जिवावहाय जोबोद गोनांथार जानानै फैदों आरो गोनांथार जादोंब्लाबो मालाबा जोंनि सरकारा बे मोब्लिबनि गोहोखौ फुरायै होफुंनो हायैयाव फुरायै गामिफोरावहाय मोजां लाइनखौ हरनो हायैआव जोंनि सुबुं समाजा भुगिनो नांदों मोब्लिब गोहोनि आंखालावहाय जेसेबांखिनि दावगानांगौ बेखौ जोङो दावगानायखौ मोन्नो हायाखै आरो हेंथा मोनो जे जोङो इनभेटारफोरखौ जोङो बायनानै लादों बेफोरबो मोब्लिब गैयैनि थाखै माब्लाबा गारनानै दोनदों मानो होनोब्ला इनभारटाराव जेब्ला जोङो चारजिं खालामनानै लायो सानथामफोरहा लागैल'सो बियो सुनो हागोन फोजोंनो हागोन सानथामनि उनाव बिबो खामानि होयै जागोन बिनिखायनो बेखौनो खावलायनो नागिरो जोङो मोब्लिबखौहाय मोजाङै मोनफुंनो हानांगोन मोब्लिबनि गेजेरजों जोङो थांनानै थानाय बे मुगायाव जोङो अब्लासो जोङो दावगानो हागोन